مکر سنکرانتی کو اچھا ثقافتی تقریب ہے جس میں لوگ اپنے گھر کی چھتوں پہ چڑھ کے پتنگیں بڑھاتے ہیں اور اس پھر اس کے ساتھ کافی انجوائے کرتے ہیں کافی مزیدار کھیل ہے وہ